हा ॿ एयर इंडिया एयरलाइंस मां तव्हां सां फोन कई आहे मां तव्हां सां इहा जानकारी वठणु चाहियां थो की मुंहिंजो हिकु दोस्त आहे उन जी माता साहिब खे अखियुनि में थोरी दिक़त आहे त उहे तव्हां सां गॾु सफ़र करणु चाहिनि थियूं लंडन ताईं त छा असांखे मतिलबु उन्हनि जे लाइ विशेष प्रिकॉशन रखिणो आहे की उन्हनि खे यात्रा इहो दौरान कोई तकलीफ़ न थिए यां उए तहां सां कीअं बोर्डिंग पास वठी सघंदियूं आहिनि छा छा तव्हां उन जी हेल्प करे सघंदा आहियो की असां उन्हनि खे हितो मोकिलणु चाहियूं था असांखे छा प्रिकॉशन वठिणो पवंदो असां तव्हांखे छा लिखी करे ॾियूं की उन्हनि खे मतिलबु कोई बि दिक़त न थिए उहे कहिड़ा निर्देश अहिड़ा आहिनि जंहिंखे फॉलो करे करे पंहिंजे बॉर्डींग गेट वञी सघनि थी पंहिंजो बॉर्डिंग कराए सघनि थियूं यां पंहिंजो प्लान में दौरान उन्हनि खे कोई मदद जी ज़रूरत हुजे थी त छा करे सघनि थियूं तव्हां इन जे बारे में ज़रा विस्तार सां ॿुधायो